पढ़ींदड़नि खे स्कूल में पढ़ण लाइ मददी सामान जी तमामु घणी ज़रूरत पवंदी आहे अगरि मददी सामान न हूंदो त स्कूल में पढ़ाए न सघंदासीं जीअं किताब बोर्ड चाक ऐं ॿियूं बि जेके बि उन सां मददी सामान जूं जा ॿिया किताब हूंदा आहिनि उहे खणी करे ॾुखियाई सां ॾुखियाई खे सहुलाईअ में बदिलण लाइ बि जेके सवाल हूंदा आहिनि उन्हनि खे पढ़ण लाइ बि असांखे मददी सामान जी तमामु घणी ज़रूरत थींदी आहे जेका स्कूलनि में न हूंदी आहे अकसरि ॾिठी वियो आहे स्कूलनि जा बोर्ड ख़राबु हूंदा आहिनि या चाक जेको लिखंदा आहियूं उहो बि मिटिजंदो कोन्हे हिन करे अॼुकल्ह नयुनि नयुनि जी जी ईजा शयुनि जी ईज़ाद थी आहे ऐं हा सावा बोर्ड निकिरी पिया आहिनि हुननि ते लिखण लाइ अॼुकल्ह पेनूं ऐं पेंसिलूं खणी करे माण्हू लिखनि था ऐं उन खे मिटाइण लाइ डस्टर तमामु ज़रूरी आहे उन खां सवाइ असां खे पॉइंट बोड उन जी बि ज़रूरत पवंदी आहे इन करे असांखे हिननि सभिनी शयुनि खे वठी करे स्कूलनि में ॿारनि खे पढ़ाइणु खपे मददी सामान असां लाइ तमामु घणो ज़रूरी आहे